सानस्रिजेननायाव एबा दैयाव सानस्रिनायाव फार्स्ट टाइम सानस्रि सानस्रिजेननायनि बाहागोआनो जाहैबाय दैयाव थांनानै फार्स्ट टाइम दुगैहैजेनबा आरो दुगैनानै क्लास मानि लावहाबनाय आरो गेलेनाय जेनोबा गावजों गाव गेलेनाय एबा लोगोसे गेलेनाय

प्रथम लावहाब जेननाय आरो प्रथम लावहाबनानै सिखांनो रोंनाय दै सिंनिफ्राय आरो लावहाबै लावहाबै एबा दुगैयै दुगैयै लासैनो गावनो निजे हारसिङैनो आग्दा आखाइखौ सोमाव जेननाय एबा आग्सि आखाइखौ सोमाव जेननाय आरो आथिं फारनैखौबो सोमावनाय बिनिफ्रायनो गावनो हारसिङै दै सायावहाय गोजावनो रोंनाय बेबायदिनो गावनि मोदोम देहाखौ दैनि सायाव गोजावनो रोंनाय एबा सानस्रिलांनो रोंनाय दा हारसिङै दैयाव सानस्रिनायनि एबा सानस्रिग्रोनायनि बाहागोआ बेनोदि गावखौनो गाव देहाखौ गोरा लानानै एबा साहस लानानै दैयावहाय गावजोंगाव गेलेबाय थानानै दिनै गावनो दैमायावहाय बे सानस्रिनायनि फारिलाइफोरा गावखौनो गाव देहाखौ गोरा लाखिनांगोन गोरा लाखिनायजों लोगोसे दैयावहाय हाब्रांनिफ्राय बाज्रुमनो हागोन बा हाब्रांनिफ्राय बाज्रुमहरनो हागोन दा गावखौनो गाव दैयाव बासायनाय एबा सानस्रिनाय बाहागोआ बेनोदि सानस्रिनायाव गावनि निजा देहाखौ एबा सोलेरखौ गोख्रों लानानै दिनै गावखौ गिनाय गैया गिनाय गैया जासे गावखौनो गाव देहाखौ गोरा लानानै दैयावहाय सानस्रिनो हागोन बा हालांगोन बा हायो दैयाव गिनाय गिनायनि बाहागोआ जाहैबाय एबा गिनायखौ बारगनो हानायनि गोहोआनो जाहैबाय गावखौनो गाव गोख्रों देहाखौ गावनो गाव थिग खालामनानै लाग्रोनांगौ थिग खालामनानै लानायनि उनावसो दैयाव उल्था फाल्था सानस्रिनोबो हालांबाय थागोन बा हागोन दैयाव सानस्रिनाया दैनि मोनसे दाहार थायो एबा दैयाव मोनसे दाहार थायो दै दाहाराव दै दाहाराव साबसिन मानसिफ्रा सानस्रिनो हायो एबा गेलेनोबो हायो दै दाहाराव सानस्रियोबा देहाया रेजें जायो आरो मेंनायाबो खम जायो आरो बांसिन सानस्रि लांबाय थानो हायो

जों बे बिथिंखौ नायनानै दिनै दैयाव गेलेग्रा एबा सानस्रिग्राफ्रा दैखौ गिया हसियानो सानस्रिलांनो हायो जेसेबां आथिं आखाइ देहा मोदोमखौ गोख्रों खालामनानै एबा देहाखौ गोरा खालामनानै सानस्रि सानस्रि लांबाय थानो हागोन जेसेबां देहाखौ गाव गावनो एबा गावनि देहाया गोख्रों नङा अब्ला बे सानस्रिनो हानाय नङा गावखौनो गाव गिया हसिया दैयावहाय थब्ल'नोबो हागोन सानस्रिनोबो हागोन एबा गेलेनोबो हागोन जायहा गिनाय दं बे दैयाव थब्ल'नोबो हानाय नङा एबा दुगैनोबो हानाय नङा बा सानस्रिनोबो हानाय नङा मानो होमबा बे गिग्रा मानसिया दैयाव माबा मोनसे बिपदबो जानो हागौ बा गबनोबो हागौ दा ओंखायनो जाय मानसिया दैयाव सानस्रि सानस्रिनो होननानै एबा थब्ल'नो होननानै थांदों बे मानसिया गावखौनो गावनि देहाखौ गोख्रों गोरा खालामनानै लाग्रोनांगोन अब्लासो दैयाव सानस्रिनायनि माखासे गावनि निजे रोंगौथि बे बुस्तुआ अटमेटिकेलि बारायनानै फैयो एबा एनारजिआ फैयो